गोंयांत लोकांक पयलींच सुसेगाद म्हणल्या गोंयचो लोक सगळोच सुसेगाद तर गोंयांत गोंयचो लोक जो आसा ताका तांकां भरपूर मेकळो वेळ आसतालो ना अशें न्हय आमची जी लायफस्टायल आसा ती खूब रिलेकस्ड लायफस्टायल आसा बाकीच्या शहरांक कम्पेर करशात फोर एक्झाम्पल मुंबय घेतलें ना जाल्यार पुणें घेतलें ती लायफस्टायल त्या लोकांची खूब फास्ट आसा तांचो दीस सकाळचो स साडे सच्या पयलींच उजवाडटा आनी तो सगळो लोक आप आपल्या कामाक लागता थंयसर दीस केन्ना सोंपता आनी केन्ना उजवाडटा हें अजीबात कळना पूण गोंयांत तशें ना गोंयांंतली लायफस्टायल खूब रिलेकस्ड आसा लोक हांगासर आपआपलीं कामां सुसेगाद करतात आपलो टायम घेवन करतात ताका लागून आमकां एक एकदां अशेंय दिसता की आमकां त्यो भायल्यो सिटी न्हय की आमी तंयसर रावूंक शकना आनी रावलींय जाल्यार आमचो थंयसर आमकां जाय तशें थंयसर आसना कित्याक आमकां ह्या सुशेगाद लायफस्टायलाचो खूब खुबशी संवय जाल्ली आसा दुसरें म्हणल्यार कशें स्पॅन्ड करतलीं आमी टायम जाल्यार आमी सकाळचें जें आमचो सगळो आसता घरांतलो वावर म्हणटा कोयर काडपाचो च्या पाणी करपाची देवाची पुजा करपाची हो सगळो जालो की आमचो रांदपाचो बोवाल आसता रांदपाचो बोवाळ जालो जेवन खावन जालें मागीर चडशें कांय काम आमकां आसना कित्याक आमी अशें आसा की आमचें सद्या जीं शेतांनीं लोक कामां करतालो जाणटीं आमचीं जीं शेतांनी काम करतालीं ना जाल्यार आनी कसलो वावर करतालीं हे सगळे चडशे प्रोसेसीस ऑटोमेटीक जाल्या आतां आमकां करपा सारको कामाचो हें खूब कमी जाला म्हणटकीच मेकळो टायम जो आसता गोंयकारांलो तो चडसो दनपाराचो जेवन खावन आमी थोडो टायम न्हिदता आनी मागीर परत सांजचे उठून पासयेक वचप ना जाल्यार आपल्या पोरसांतले थोडें कितें काम करप फुलांक झाडांक उदक घालप थोड्यांच्यो कोणाच्यो बागायती आसता लोक न्हिदना दनपारच्या टायमार जाल्यार मातशे तरी आड पडून एक अर्दें वरा खातीर तरी आड पडून परत आपल्या बागायतिनीं काम करपाक वयतात जाल्यार आमचे सुपारी माडांचें खूब हांगासर पीक मेळटा म्हणटकीर तांकां त्या झाडांक तशीं पळोवचींय पडटा मेकळो वेळ म्हणल्यार थोडो लोक गोडड्यो करता घरांत गोडडी विणपाची आसता असे खुबशे प्रकार आसात जितून लोक आपल्याचो टायम घालोवंक शकता